अपने क्षेत्र में पर्यटक को आकर्षित करने के लिए अच्छे अच्छे नहरों मंदिरों बगीचों आदि की व्यवस्था होनी चहिए ताकि बाहर से आए पर्यटक उस स्थान को उस जगह को देखकर आकर्षित हो यहाँ की हर ज़गह की फ़ोटो लेना चाहें उस जगह का माहौल भी एक खुशनुमा की तरह हो बने ताकि जो भी लोग यहाँ आएँ उन्हें हर तरह से ये जगह आकर्षित लगे जैसे यातायात के साधन वी कुछ सुंदर तरीके से हर व्यवस्था से भरा अलग दिखे रहने के लिए उचित कमरा आवश्यकता अनुसार हर कमरे में संसाधन उपलब्ध हो खाने पीने के लिए जो ढाबा हो वो भी एक सस्ता और आकर्षित हो जिससे आने वाले पर्यटक आकर्षित हो साथ ही ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल भी उपलब्ध हो ताकि वहाँ के लोग पर्यटक से कुछ पैसा भी कमा सकें और या जो पर्यटक आए हों उस जगह से आकर्षित हों जब अपने शहरो को जाएँ तो इस गाँव के बारे में वहाँ के खूबसूरती के बारे में भी सबको बताए ताकि आपको लगे कि हाँ आपका भी गाँव एक अलग आकर्षित और पर्यटक स्थल है जैसे हर ज़गह कुछ व्यवस्थाएँ और कुछ चीज़ें बनी होती हैं उसी तरह हम लोगों को भी अपने गाँव में कुछ सुंदर पर्यटक स्थल होना चाहिए बगीचों में तरह तरह के फूल इस तरह से लगाए इस तरह से लाइट की व्यवस्था उस पे करे ताकि जो भी देखे उन्हें कुछ अलग लगे और तरह तरह के फूल लगा दे उस बगीचे में तरह तरह के फल लगा दे जो देखने में आकर्षित लगे तो जो भी पर्यटक आएँगे वो ज़रूर इस माहौल को देखकर के आकर्षित होंगे